ओह जोंनि मोजां मोनसिन्नाय बोथोरा जाहैबाय दा मोननै जोङो बोथोरखौ राननो हायो आह मेसें बोथोर आरो दैलां बोथोर दा बेनि गेजेराव जोङो आह दैलां बोथोराव जोङो गरम मोनो गरम मोनोबा जोङो बांद्राय दुखावङोबा जों बबाव थागोन बबाव मागोन मोनो आमफाय मेसें बोथोराव आह जोङो गुसु मोनो जोंनि देहा सोलेरफ्रा थानो आह मावनो दांनो गासिबो बिथिङावबो जोङो मोजां मोनो दा बेखौ जोङो लानानै जोङो बिसिसखै जोङो आह बैसागु बैसागु फोरबोखौ जों बा आं साबसिन मोनो मानो होन्ना बुङोब्ला बे समा आह जोंनि आह बोसोरसेनि बारलांनाय जिनाखि दुखु सुखु बेफोरखौ जोङो बैसागु से थारिकनिफाइ जोङो रंजा फोरबो हिसाबै जों फालियो बे रंजानाय नि गेजेरजों जोंनि दुखु दाहाखौ जोङो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय हारिमु गासिखौबो जोङो खाम सिफुं दामनायनि गेरजोंब्ला आरो बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ दुखु दाहाखौ जों होखारनो हायो दा बिनिखायनो जोङो बिसिसखै आं दिनै बेखौनो फोरमायगोन जे बैसागु बोथोरा आंनि थाखाय साबसिन ओह मोजांसिन होन्नानै आङो बेखौनो फोरमायगोन आरो